आं माखासे संग्रा एबा जालुग्रा बेसादफ्रा जादों जेरै आं फुंनि समाव जाग्रा हिसाबै बाहायो सिथाव एन्थाब फिथा सौराय बेफोरखौ आङो बानायनानै एबा एवनानै जायो सिथाव सिथाव बानायनाय हिसाबै आं बेफोरखौ सिथावखौ आं उवालाव देनानै बेखौ नानानै थावाव एवनानै जायो आरो सौराय बेफोरखौबो आं जायो जे बांसिन जाग्रा एबा जानो मोजां मोनग्रा होनना बुङोब्ला सौराय सौरायखौ जों बयबो जायो मानोना सौराया सौराय होननानै बुङोब्ला जों सौराया माइब्रा माइब्रा माइरंनिफ्राय जों सौरायखौ बानायना जायो बेफोरखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो जाग्रा होननानै बुंब्ला जालुग्रा होननानै बुङो